हेल' गुड इभेनिं मा खबर आ आ ओ माबायदि मोनो माबायदि माबायदि मोनो

जिखिजाया ओ ओ जिखिजाया नों बुंनायखौ आं खोनाजोबबाय ओ मा जादों मा जायाखै आं दा नायबावगोन ओ नायनायनि उनावहाय ओ मा मुलि होगोन बिजि थुनांगौ ना सेलिन होनांगौ बेखौ आं दा रायज्लायगोन नायनानैहाय बिनि उनाव औ दुइथासोनि उनाव थांनानै आङो ओ नुजाहैगोन औ बेनिफ्राय ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ जिखिजाया आं दा आं दा देरथासोआव थांगोन देरथायाव थांनानै ओ नायनानै दुयथासोआव सेलिन होनांगौब्ला होगोन हो बिनि उनाव दान्दिसे गोबाव थानानै नेगोन बेनि उनाव सेलिन जोबब्ला ओ आं बख'ना फैगोन आरो जोबाब्ला एसे नेथ'बावगोन ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ बे जि औ औ ओ ओ ओ बे औ ओ ओ ओ दा जिखिजाया आं दा थांनानै मा मोनजायो मा मोनजाया बेखौबो खोथाबोगोन आं मुलिआ मा नांगौ मा नाङा बेखौबो आं खोथाबोजोबगोन ओ दायो आं दा थांनायसिम नेथ'दो दोननायसैदे ओ दे दे